हम विभिन्न प्रकारके चित्रसभ हर जगह बनैत देखैत छलहुँ आ हमरा गाममे एकटा भाइजी छथिन जे बहुत नीक पेंटिंग बनबैत छलखिन मतलब अहाँ बैसल रहू ओकरा ओ हूबहू उतारि देतैथ कोनो मूर्तिसभके मतलब फोटोसभके देखलथि आ ओ खूब नीकसँ ओकरा बना लेलथि तऽ ओ जे बनबत छलखिन आ लोक हुनकर तारीफ करैत छलनि वाउ ओ बहुत बड्ड नीक बनबैत छियै वाउ ओकर ओ तऽ हूबहू उतारि दैत छै तऽ हमरा ओ बात बहुत ज्यादा मतलब आकर्षित करैत छले आ मोन होइत छलै कि जे हमहूँ किछु नीक करी जे कियो कहै कि नाम राधिका वाउ ओ तऽ फेर देखियौ ओहो आब ई कोनो जे काज हम करी ओ बहुत नीक करैत छै तऽ पेंटिंग जे छलै तऽ हमरा ओ नीक लागैत छले जेना मिथिला पेंटिंगके बहुत ज्यादा हम नाम सुनैत छलियै तऽ होइत छले कि हमहूँ कोनो चित्र बनबितहुँ तऽ हम पहिले की करै छलियै ने हम अपन फोटोके बनबैत छलियै आ हम सफलो भेलहुँ अपन एकटा फोटो बनेलियै जे छोट छिन बनेलियै आ ओ फोटो कतय गेलै हमरा पता नहि अइ तऽ बनेलियै बनि गेलै हम कहलियै कि एक आदमीकेँ देखेलियै कि देखियौ ने ई ककर छियै फोटो कहैत छै ई तऽ अहाँके फोटो छी तऽ हम बुझि गेलियै नहि ई सचमे हम कनी मनी काम कऽ सकैत छी तहन फेर मिथिला पेंटिंगक चर्चा होइत छलै तऽ हम मिथिला पेंटिंगक कोशिश करय लगलहुँ आब घरमे तऽ किछु छलै नहि जे हम बना कऽ देखतियै जे की छियै मिथिला पेंटिंग तऽ आइ काल्हिमे नेट बहुत ज्यादा काम करैत छै तऽ हमहूँ मोबाइलपर दू तीनटा पेंटिंगके सर्च केलहुँ मिथिला पेंटिंग कऽ कऽ तऽ हमरा भेटल तऽ दू चारिटा देखलियै जे हमरा लागल कि नहि ई हम बना सकैत छी आसान लागैत छै तऽ हम ओकरा मतलब एकटा पेंटिंगक लगभग पाँच छओ घण्टा देखैत रहलहुँ आ ओकरा सेम सेम सेम बनबैके कोशिश केलहुँ आ अन्ततः हम डिज़ाइन किछु किछु बहुत बात छै मोबाइल छोट छले तऽ ओहिसँ हमरा नीकसँ देखाइ नहि छले तऽ डिजाइनिंग बादमे हम खुद केलहुँ लेकिन ओहिमेसँ थीम लेलहुँ आओर ओकरा बनाके देखलियै लोककेँ तऽ कहैत छी कि नहि बहुते नीक काज तऽ ओ हमरा आकर्षित केलक आ फेर धीरे धीरे हम ओहिमे काम करय लगलहुँ तऽ एकर हमरा विस्तार भेल फेर तीन महिनाके कोर्स केलहुँ हम आब धीरे धीरे ओहिमे हम बहुत किछु सीख गेल छी आ सिखैक अथीमे छी साथे साथ हमरा एहिके साथमे किछु ने किछु इनकम कहियो कालके भऽ जाइए